हरे कृष्ण हर हरे कृष्ण हरे कृष्ण भेण तव्हां ठीकु आहियो हा उहो ॾाढियूं तक़लीफ़ियूं आहिनि जीवन में ॾाढियूं तक़लीफ़ियूं समुझ ई नथी पए कीअं पार पइजे हिन मां

हा तव्हां सही था चओ भेण पर तक़लीफ़ियूं मां ॾिसी नथी सघां हेॾियूं तक़लीफ़ियूं आहिनि संसार में ग़रीबनि खे ऐं पैसे वारनि खे आहिनि ई तक़लीफ़ियूं हींअर जीवन में सभिनि खे हा सही ॻाल्हि आहे जामु भई कृष्ण खे ॾिसी करे बि थोरो हीअ भुलिजी सघंदा आहियूं पर तक़लीफ़ नथां ॾिसीं सघूं हा विश्वासु आहे अटूट हुजणु खपजे हू त मन में विश्वास ई वॾी शइ आहे हा सही ॻाल्हि आहे हा हा हा हा अचां थी अचां हरे कृष्णा हा हा हलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम